अस छुप्पन छुपाई खेढ़दे हे बचपन च जां फिर स्टापू खेढ़दे हे जां पुछपां खेढ़दे हे आं लाल परी खेल्लदे हे चोर पलीस खेल्लदे हे राजा बजीर खेल्लदे हे एह् कुछ जेह्ड़ी खेढां हियां एह् ते मते बंदे चाहिदे होंदे हे जियां लाल परी होइया चोर पलीस ही ते कुछ जेह्ड़ी उंदे आस्तै जादै बंदे निं चाहिदे होंदे हे जियां राजा बजीर ते चोर आस्तै चार बंदे चाहिदे होंदे हे स्टापू ते दौ बंदे बी खेढ़ी सकदे ते इक्क बंदा बी खेढ़ी सकदा संतोलिया होंदा ओह्दे च ओह्बी खेढ़ी सकदे न ते अलग अलग वैराइटी होंदी ही गेमां दियां कुछ जादै बंदे खेढ़दे हे कुछ घट्ट खेढ़दे हे कुछ अस घर दे अंदर बी खेढ़दे हे जियां कैरम होइया शतरंज होई गेई कुछ ऐसियां जेह्कियां असेंगी बाहर खेल्लनियां पौंदियां हियां जियां चोर पलीस होई जां छुप्पन छुपाई होई ते अलग अलग वैराइटी होंदी ही ते अलग अलग तरहां दी गेम होंदी ही